ए फाननायाथ' ना दं ना गोथां गोरान मेरला दं लखेलानो लखेलानो दं नास्राय ना गोरि मागुर सिंगि मेरला दं लखेल ना औ लखेल लखेल माबाबो दं सालानिबो दं मेरला दं ए दे होनबा लखेलखौन लांफैदो गोरि दं नास्राय दं बालाबाथिया दं सिंगि दं लखेला लखेला माबा थिनस' थाखा खिजि

औ ऩा बोथियाया ना बोथियाया थिनस' थाखा खिजि लांफै लांफैदो एसे कमनि हरगोन आं नों लांफैनबा ओं दे जायो लांफैदो ना गोरि औ ना गोरियाबो दंथ' गोथाङानो दं माबाखौन लांदो नोङो नास्राय गोरिखौनो होनबा ओमफाय ओरैनोबाथ' बाब सारा फास्थायाव बन्द' जायो ओमफाय नों ओ पास्ता जायैनि सिगां माबा साराय पासथा जायैनि सिगां लांफैदो ना लखेल मावाखौ लाङो होनलाय जाय होनब नङाब बन्द' जागोन ना आंहाबो बन्द' जाब मोनलांनाय नङा औ आंनाथ' साराय फास्थायावनो दखाना बन्द' जायोमोन ए दे एसे माबायै थाब थाब थिनहरदो नङाबा मोनाब आंहाबो माबायोना एसे दखाना थाब बन्द' जायो ना बोथिया ओमफाय ना गोरिखौ लांसै ए ना बोथियाय माब थिनस' थाखा खिजि ओमफाइ ना गोरिया दुइस' थाखा

सेरसे सेरसे लांफैदो होनबालाय बे दा एसे खमायजाग बेयो ए ओमफाय दस्राखौ नांला मागुर दङ दाम बाराखाय जाला दे लांफैदो होनबालाय दे थाबैनो ए दे होनबा मादै लांफैदो दे दोनसै होनबा औ दे होनबा दोनसै दा लांफैदो